हम अपने लेखन की प्रक्रिया को तैयार करने के लिए जैसे किसी भी चीज को अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो निबंध लिखने के लिए हम सबसे पहले वहाँ पे निबंध के एक रूपरेखा तैयार करते हैं रूपरेखा मतलब की कहाँ पे कौन सा टोपिक लिखना है किस तरीके से कहाँ पे टोपिक रखना है कैसे प्रदर्शन करना है इसका हम एक लिख मतलब एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और अगर हमें किसी चीज का मतलब बना के पहले से रखना है तो हम ड्राफ़ का प्रयोग करते हैं ड्राफ़ पे लिखके रख लेते हैं और अगर हमें समय अधिक समय पे हम को उस को प्रदर्शन करना रहता है तो हम उसको प्रदर्शन कर लेते अगर कुछ उस में संशोधन करना रहता है तो कुछ उसमें प्रदर्शन करके कुछ डाल देते हैं या तो हटा देते हैं समय के अनुसार मतलब जिस तरीके का रूप रेखा तैयार किए रहते हैं उस में अगर हमें कुछ गड़बड़ी हो रही तो उस में संशोधन कर देते हैं उस को हम प्रदर्शित करते हैं ड्राफ हम ज़्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं ड्राफ पे हम तीन चार बार लिख लेते हैं इस चीज के अनुसार हम अपना जो है प्रदर्शन करते हैं